खेलमे सभसँ नीक खेल हमरा क्रिकेट लगैए आओर एहिसँ लोकके जे छै से फुर्ती देहमे अबै छै शरीर अहाँके स्वस्थ रहै छै शरीरमे कोनो प्रकारके बीमारी नहि आयत खेललासँ खेललासँ शरीर फ्री रहै छै माइंड सेट एकटा नीक होइ छै आओर क्रिकेट खेलेलासँ बहुत प्रकारके अथी जेना कि कोनो बीमारी अहाँके जेना कि होइ छै तऽ ओ बीमारी तिमारी लोक स्वस्थ रहल क्रिकेट जेना खेलेलासँ खेल धूपसँ लोकके फायदा इएहे मिलै छै आओर की कहि सकै छी इएहे दुआरे लोक खेलाइ छै जेना हमर खेल छी क्रिकेट क्रिकेट हमरा बढ़िआँ खेल बुझाइये आओर इएहेमे बहुत नीक क्रिकेट जेना कि भोरे हम उठै छी आओर क्रिकेट जेना कि भोरके क्रिकेट खेलाय छै तऽ देहमे गर्मी आयल आओर ठण्डमे तऽ सभसँ जादा फायदा कारक छै जे अहाँ कोनो खेल खेलैबै तऽ अहाँके जादा ओइसँ गर्मी अबै छै जेना कि चुस्त दुरूस्त रहल आदमी खेलसँ आओर